गांधीधाम जे आस पास घणेई कुझु घुमण जो आहे हिते मड मांडवी ऐं नाराएण सरोवर जी नदी ॾाढी सुठी आहे हुते सुठियूं सुठियूं झीलूं बि हूंदियूं आहिनि हिते काला ॾूंगर आहे जिते पर्वत आहे उते उते बि जाम सुठो आहे कारा ॾूंगर घुमण जे लाइक आहे हिते वाड़ियूं ॾाढियूं आहिनि वाड़ियुनि में वञी करे पाण घुमीं सघूं था झरना बि जाम सुठा सुठा आहिनि हिते मां घणेई कुझु गांधीधाम में घुमी आहियां गांधीधाम जे अंदरि घणेई कुझु घुमण जो आहे नंदियूं नाराएण सरोवर मांडवी त इलाही सुठो आहे हिते झंगल बि ऐं घणेई वॾो वॾो आहे गांधीधाम जे आस पास घणेई झंगल आहिनि पर्वत बि हिते घणेई आहिनि नाराएण सरोवर जे मथे कोटेश्वर आहे ऐं कारा ॾूंगर जे आहे माता जो मढ़ु बि आहे घणेई कुझु हिते सुठो सुठो आहे